आप बीमारियों से बचने के लिए स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं अगर स्वस्थ रहने के कुछ स्थानीय तरीके हैं तो हमें उसके बारे में बताएँ हम बीमारियों से बचे रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन ताज़ी हरी सब्जियाँ या फिर रोज प्रतिदिन नहाना शरीर को साफ़ रखना शरीर को मेलया अन्य बीमारियों से दूर रखना निरंतर प्रतिदिन नहाते रहिए और स्वस्थ रहिए ताज़ी हरी सब्जियों का सेवन कीजिए और कहीं का कचरा या गंदगी जैसे धूल मिट्टी या फिर कहीं मरे हुए जानवर को फेंक दिया जाता है वहाँ जाकर उल्टा सीधा काम ना करें और गंदगी से जितना हो सके उतना बचे रहें वो बीमारियों से बचने के लिए काफी उपाय उपचार हैं जैसे कि हमारे यहाँ के लोग निरंतर जैसे सो शौच या फिर कहीं दूर गए हैं या फिर वहाँ से कुछ गंदगी वगैरह से सम्बंधित किसी प्रकार से उनका सम्पर्क हुआ है तो वो आते हैं घर नहाते हैं यदि नहीं नहा पाते तो अपना हाथ पांव अच्छे से साबुन से धोते हैं धोने के बाद उसे ठीक तरीके से रखते हैं और बा दूसरी तरीका ये है कि कपड़े को आप जैसे कि कपड़ा काफी गन्दा हो जाता है गन्दा ना होने दें उसे चेंज करते रहें या आपके पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं तो आप उसे धोकर सुखा कर प्रेस कर कर अच्छे तरीके से उसे अपने शरीर पर पहने और एक उपचार और भी है जैसे आप खेती कर रहे हैं तो खेत से ताज़ी हरी सब्जियाँ का तोड़ लाएँ तोड़कर उसे अच्छी तरीके से पका कर धो कर पका कर खाएँ ताकि आप बीमारी से हमेशा दूर रहें इसके लिए ये उपचार बहुत अच्छा है